हेलो हरियरपुर खैरीसँ बाजै छी हम समस्तीपुर जायब अहाँके गाड़ी भाड़ा कयली हन कत्ते अहाँ पैसा लेब अहाँ से हमरा बाजू आओर कए मिनटमे हमरा अहाँ हमरा समस्तीपुर छोड़ब से अहाँ बाजू आओर कखन अयबै नहि अयबै से बाजू